पबनी त्योहारमे बहुतसँ छुट्टी होइ छै जइसे दीपावलीके छुट्टी होइ छै होलीके छुट्टी होइ छै छठके छुट्टी होइ छै छठके छुट्टीमे सब आदमी अपन अपन बाहरसँ छुट्टी लऽ कऽ अबै छै छठ ही एहन पर्व हइ बहुत महत्वपूर्ण पर्व मानल जाइ छै ई एहि पर्वमे पबनीवाली सब तीन तीन दिन पबनी सहै छै एहिदिन हमसब भोरबामे साँझिआ अर्घ सबमे जाइ छिए एहिसबसँ घाटपर हमसब जाइ छिए घाटपर बहुत आदमी अबै छै दूधके अर्घ दिआइ छै सब आदमी खुशीपूर्वक सब गोरा बाहर भीतरसँ अबै छै दीपावलीमे सब आदमी दिआ जरबै छै सब आदमी पटाखा छोड़ै छै होलीमे सब आदमी छुट्टी लऽ लऽ कऽ अपना अपना घरे अबै छै होलीके दिन सब अच्छा अच्छा पकवान खाइ छै आओर खूब रङ्ग लगबै छै शामसँ सबलोक अबीर खेलै छै आओर अच्छा अच्छा पकवान सब आदमीके घरमे बनै छै सब आदमी भोजनके आनन्द उठाबै छै पर्व सबमे सब आदमी सब बिछड़ल गार्जियन सब दू दू सालके गेल सब जकर जकर बेटा सब आदमी अबै छै पर्वमे अपना महतारी बाप पत्नी बहन बेटा सबसँ भेँट करै छै एहिसँ पर्व बहुत छठ पर्व बहुत महान मानल जाइ छै ई पर्वमे सब आदमी बहुत खुशीपूर्वक रहै छै नया नया कपड़ा किनै छै सब आदमी पहनै छै खूब घूमै छै हँसी बोली सब आदमी ई पर्व अइसन हइ एक दोसराके मिला दै छै इस पर्व एहि पर्वके दिन सब आदमी ओ नया कपड़ा किनै छै आओर अर्घ दिआइ छै अब हम होलीके बात करै छिए होलीमे सब आदमी नया नया कुर्ता किनै छै सब आदमी नया नया कुर्ता किनै छै बाल बच्चा लागी कुर्ता किनै छै पत्नी लागी नया साड़ी खरिदै छै सब आदमी सब होलीमे बहुत ही खुशीपूर्वक रङ्गवला कार्यक्रम करै छै बहुत जगहपर होलीके दिन नृत्य गान भी होइ छै एहिसँ सब आदमीके बहुत खुशी मिलै छै कि होली अइसन पर्व हइ कि सब आदमी जकरासँ दुश्मनी भी होइ छै सब आदमी ओकरासँ जाइ छै ओहिदिन सब आदमी खुशीपूर्वक मिलिजुलिकऽ रहै छै एहिसँ होलीके दिन एहन पर्व छै कि सब आदमी खुशीपूर्वक रहै छै होली होलीके दिन सब आदमी माँस मछली जकरा जे शक्ति होइ छै बनाबै छै खाइ छै आओर एक दोसराके रङ्ग लगबै छिए एहिसँ खुशी हमरा सबके मिलै छै आपसमे परिवारमे दर दियाद सबमे आदमी खुशीपूर्वक रहै छिए एहि सबसँ होलीके दिन दीपावलीके दिन छठके दिन सब आदमी मिलजुलके रहै छिए